महाराष्ट्र में तमामु मौका आहिनि धंधो करण जा जंहिंमां ज़रूरी धंधो आहे कपिड़े जो अॼु कपिड़ो सॼे साल में ॿ सौ ॿारहं मिलियन किलोग्राम ठहंदो आहे महाराष्ट्र में जेको सॼे हिंदुस्तान जो ॾह टका आहे हिनखां पोइ ई कपिड़ो एक्सपोर्ट बि थींदो आहे महाराष्ट्र जे ॿाहिरि ऐं इम्पोर्ट बि थींदो आहे महाराष्ट्र जे अंदरु पर कपिड़ो जेको आहे अॼु जी तारीख़ में जाम हली रहियो आहे जंहिंमां तमामु सुठा कपिड़ा बि ठहंदा आहिनि तंहिंमां ख़राबु कपिड़ा बि ठहंदा आहिनि ऐं महाराष्ट्र जे अंदरु जेकी ज़रूरी सिटीज़ आहिनि उहे आहिनि भिवंडी मालेगांव इहे कपिड़ा जाम ठाहींदियूं आयूं आहिनि हिन में तव्हां वॾा वॾा कारखाना ॾिसंदव कपिड़नि जा ऐं जाम माण्हू कम कंदा आहिनि कपिड़ो ठाहिण जे हिन में